हां वंदना उलयतां न्ही हां हांव भक्ती आमशेकर उलयतालें हां तुजे कडेन डेरी प्रोडक्ट मेळटात न्ही किदें किदें आसा तुमचें कडेन आं आमगेर न्ही लग्न आसा म्हाका खूब प्रमाणांत अशें श्रीखंड ना न्ही तुमचे कडेन म्हणजे म्हाका लग्ना खातीर श्रीखंड जाय आशिल्लें बरें तुमी करूं शकता तुमी अरेंज करपाक शकता आं आमकां पंचवीस तारखेक एक स किलो चलता हां मॅगो फ्लेवर चलता मॅगो फ्लेवर मॅगो फ्लेवर आसा न्ही आनी दुदय थोडे जाय आशिल्ले एक पांच लिटर दूद दोन दीस जाय आशिल्ले तें मेळपाक शकता पांच पांच लिटर हाय फॅट चलता हाय फॅट चलता म्हशींचे बरें म्हणजे च्या बीन दोन दीस गडबड आसतली न्ही सो म्हशींचे चलता आनी तशें मेळटलें न्ही हां आनी तूपय एक तीन किलो म्हणजे ही सगळी जवळ जवळ लग्नांचीच हे कशें एक तीन किलो तूप

हां बरें चलता म्हणजे धा लिटर जाले धा लिटर जाले आनी श्रीखंडाचो रेट किदें आसा

हां चलता आनी तूप हांव तुमकां दोन दीस पयलीं फोन करतां याद करपाक

तुमची आसा तर होम डिलीवरी आसा

हां बरें तें बरेंत जातलें हांव तुमकां दोन दीस पयलीं फोन करून सगळीं म्हायती दिता हां हां हां बरें ह्याच नबंरार कॉल करता हां बरें बरें